हेलो प्रणाम प्रणाम कौन बोल रहे हैं हम भी दरभंगा जिला का टीचर बोल रहें हैं प्रणाम प्रणाम कौन सा सब्जेक्ट का दीदी हैं कौन सा सब्जेक्ट का टीचर हैं कौन सब्जेक्ट को कौन सब्जेक्ट का टीचर हैं आप ऑन डे इंग्लिश का हैं कैसन है कैसन है आपका ये यहाँ का व्यवस्था अच्छा अच्छा मिल रहा है समय समय पर वो वेतन अथी आर आ मानदेय आता है ना हाँ हाँ नहीं नहीं अच्छा ठीक है हमारे यहाँ भी अच्छे से आ जाता है ठीके है पढ़ाते भी हैं बच्चा लोग को अच्छी लोग से संस्कार भी देते हैं अच्छा हमारे यहाँ भी अच्छे से पढ़ाई होता है हमलोग भी अच्छे बच्चा को भी संस्कार समय समय पर हमको भी वेतन उतन मिल जाता है और यहाँ सबको एक नजर से बोलते हैं कि कितने अच्छे पढ़ते हैं कल भी वैसे यहाँ पर हैं आपके यहाँ की एक नम्बर की व्यवस्था है ठीक ठाक हैए ना हाँ आप बो हम बोल रहे हैं ना आपके यहाँ जो है क्या बोलें हाँ हाँ तब सही बात है की बच्चा लोग का अच्छा चाहिए गुण शिक्षा मिले आगे बढ़ते रहे पूरा

हाँ हाँ हमारे यहाँ से अब वो रहते हैं अच्छा तरह से प्रिंसिपल भी हैं अच्छे तरह से बच्चे पढ़ते हैं बच्चा लोग के भी साथ वार्तालाप करते हैं हाँ हाँ कुछ भी बनाएंगे अच्छे से देख कर आज करेंगे रोजगार करेंगे तो अच्छा रहेंगे ना उसको अच्छा से संस्कार भी दे सकते हैं हाँ अरे आब अच्छा लोग भी आएंगे टीचर्स हाँ हाँ बच्चा लोग सब आगे हो सबकोई निकल जाएंगे तो अच्छा रहेंगे ना ठीक है आइए एक दिन